आथिखालनि सुबुंफोरनाव फरायसाफोरनाव मोननो हानाय कर्स गोबां बेफोरबायदि कर्स दङ जेरै जोङो गोजौसिन कर्स होनोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो मोजां फरायहैनांगौ जायो आथिखालनि फरायसाफोरनाव मोननो हानाय कर्सफोरानो बैफोर कर्सफ्रानो जादों कम्पिटार कम्पिटार कर्स बेफोरबायदिनो ह'टेल मेनेजमेन्ट बेबायदिनो साह इन्जिनियारिं आइटिआइ बायदिसिना कर्स आरो लानांगौ जायो लानो कर्सफोर दङ जोङो गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि थाखाय फरायनायनि थाखाय फरायसाफोरा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो नामा होन्नानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन जोङो जायो मानो होनोब्ला जोंनि फराय गोजौसिन फरायनाय गोजौसिन थाखोसिम फरायनाय फरायनो थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो मानोना जोंनि ओनसोलफ्राव बैफोर थासारिया गैयैनि जाउनाव जोङो गुबुन जायगाफोराव फरायहैनो गोनां जायो आरो बैफोर फरायनायफोराव बैफोर थासारियाव फरायहैनांगौब्ला जोङो बेबायदिनो नोजोरै गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि थाखाय जेरै क'क्राझार इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो तेजपुर इउनिभारसिटि बायदियाव जोङो फरायनो थांनांगौ गोनां जायो जोङो मोननो हानाय कर्स होनोब्ला जोङो जेब्ला जोङो बेबायदि कर्सनि गेजेरजों जोङो मोनसे लामाथिं दावगालांनो हायो गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि थाखाय जोंनाव मोनसे थासारिया जेंना नुजाथियो आरो बैफोर जेंनानि थाखाय मालाबा गोबां बेबायदि जों गोजौ थाखोनि गोजौ थाखोनि फरायनायनि थाखाय जोङो मालाबा गाहायसिम थांफिननो गोनां जायो बेबायदि थासारि सोमजिखाङो आरो मोनसे बाथ्राखौ मिनथिनाया मोजांदि गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि थाखाय फरायसाफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो मोनसे फरायनायनि मोनसे जे आयदा बे आयदाखौ लानानै मोनसे मोजां थांखि आरो थांखिसिम सौहैनायनि सौहैनांगौनि थाखाय मोनसे आयदाखौ लानानै मोनसे मोजां मोनसे मोजां बेखौ सायख'नानै मोनसे मोजां थासारिजों दावगालांनो थाखाय मोनसे थि मोनसे साबजेक्तखौ लानानै फरायलांनांगौ जायो आरो बेफोर फरायलांनायनि थांखिनि थांखि फारसे सौहैनांगौनि थाखाय सौहैनांगौनि थाखाय गोबां नाजानांगौ जायो गोजौ थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय जों फरायसाफोरखौ नायोब्ला जोङो बुंनो हायो मा बिथांमोनहा गोबां बेबायदिनो फाइनानसियेल आरो गोबां थाखा फैसा बेबायदि नांलाया होन्नानै जोङो मिनथियो जुदि साक्सेस जुदि जायफोरा मोजाङै फरायनानै मोजां नाम्बार आरो मोजां थाखो आरो बेबायदि मोजाङै नाम्बार लानानै फरायनो हायो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा आरो आथिखालाव गोबां सुबिदा बेफोर थासारि बेफोरखौ मोनोब्लानो बिथांमोनहा मोनसे गोजौ थाखो आरो गोजौसिन थाखोसिम फरायनानै बिथांमोना जिउआव साकसेस एबा थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो होन्नानै जोङो साफ्रोमबो मिनथियो गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि थाखाय जोङो गोबांनाव बेबायदि थासारिया गैयाबो जानो हायो जोंनि समाज आरो गामि लेभेलफ्राव जोंनि गोजौसिन गोजौसिन थाखोनि फरायनायनि बे थासारिया जोंनि समाजाव जोंनि बेबायदि गोबां दंसै बेफोरबायदि थासारि दायो जोंनि कर्स मोननो हानाय एबा मोननो हायै हायैया जोंनि मोनसे जों गावनो सायख'नानै गावनो जोंनि गोजौसिन थाखोसिम फरायनायनि मोनसे थासारिसो थासारिखौ जों गावनो गाव नागिरनानै आरो गावनो मोनसे थि मोनसे गोसोजों बेखौ मोजाङै दावगालांनायनि मोनसे सुबिदा आरो गावनि गोनांथिखौ नायगिरनानै गोजौ थाखोसिम दावगालांनो गोजौ थाखोसिम थाखोनि फरायनायनि थाखाय फरायसाफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ आरो बेखिनियानो